मां हिकिड़ीअ शादीअ ते वियसि उते मुंहिंजी सहेलीअ खे हिकु ड्रैस पातल हुई उहा मूंखे ॾाढी वणी मां हुन खां वती डिजाइन कढण लाइ उन खां वठी पोइ मां बाज़ारि वियसि ॻोल्हे ॻोल्हे ॻोल्हे हुतां कपिड़ो वठी आयसि कपिड़ो मिलियो पर कलर वरी मूंखे जेको वणियो मां साओ कलर वठी आयसि घरु अची हुन खे कढियमि ॾिठमि त गले ते हुरमूच भरियलु हुअसि तंहिंखां पोइ बादेलो बि लॻल हुअसि तंहिंखां पोइ वरी इहे इहे ॿांहुनि में कांच लॻल हुअसि तंहिंखां पोइ मां सिलाई करे पूरो तयारु कयमि पर उन में मूंखे टे ॾींहं लॻी विया सिलाईअ में जो महिनत हुई हुरवूच में तेंखां पो मां ॾाढो मांखे सुठो वणियो सुभी तयार कयम हिन खां पो रओ रओ बि ॾाढो सुठो हुयो हुन जे पासे में चारो तरफ़ हुरमीर इहा लॻाईमांसि लेस लॻाईमांसि लेस खां पोइ चइनि कुंडनि खे चारि गुल बि हयामांसि गुल न हणंदी तयारु थियो वॻो पातमि पर मुंहिंजे घर वारनि ॾाढो वणियनि सॾे पाड़े में चई किथां वठी आई आहे किथां वठी आहे ॾाढी साराह करण लॻा मां बि चयोमांसि सिबियो आहे इन खां पोइ सभु चवनि पियूं असांखे बि सिबी ॾिए ॾाढी सुठो अथई ॾाढो सुठो अथई मां चयसि कपिड़ो वठी अचो त मां सिबी ॾियांव